السّلام علیکم کیا یہ شاہد عالی شان سے بات کر رہے ہیں جی میں نے کچھ دیر پہلے کباب کا آرڈر دیا تھا لیکن مجھے اب وہ منسوخ کرانا ہے کیا آپ اسے منسوخ کر سکتے ہیں جی ہاں مجھے فوری طور پر باہر جانے کی ضرورت پڑ گئی ہے جس کی وجہ سے میں اسے منسوخ کرانا چاہتا ہوں جی میرا آرڈر نمبر ایک سو تیئیس تھا ہاں میں نے اس کے لئے دو سو روپے دیئے تھے جی ٹھیک ہے آپ مجھے وہ پیسے واپس کر دے تو آپ کی مہربانی ہوگی ٹھیک ہے جزاک اللہ سلام علیکم